मैंने एक सूर्या कम्पनी का चूल्हा लिया वह चूल्हा बिल्कुल खराब है सही नहीं है उसकी इस्टिल भी सही नहीं है वो चूल्हा लाने के दो ही तीन महीने बाद ही वह चूल्हा में लीकेज लीकेज की प्रोब्लेम आने लगी और रह रह कर अपने आप भभक जा रहा था चूल्हा फिर ऐसे इस्टिल भी उसका जितना भी साफ कर दो उसमें चमक लाइट नहीं आ रहा था चमक नहीं आ रहा था और फिर एक दिन तो ऐसा हुआ कि चूल्हेम चूल्हा ही पूरा जल गया ऐसे ही जैसे गैस आन कि वो तो अच्छा था कि रेगुलेटर बंद था रेगुलेटर खोली जैसे ही लाइटर आन की वैसा ही चूल्हे में ही आग लग गया इस वजह से मैं तो यही सबको कहूँगी कि सूर्या कंपनी का चूल्हा न कोई लाए क्योंकि इसकी क्वालिटी ये अच्छा ही नहीं है अब हम बजाज कंपनी का चूल्हा लाए हैं जो कि बहुत बढ़िया है चूल्हा ज जलने में भी बहुत बढ़िया है और देख देखने में भी उसकी इस्टिल वगैरह भी अच्छी लगती है साफ सफाई कर देने पर उसके वो इस्टिल में भी चमक आ जाती है इसलिए बजाज कंपनी तो ठीक है पर वो सूर्या कंपनी सही नहीं है कोई भी समान खरीदो देख कर समझ कर सोच के मैं तो अपने पास के बाज़ार से ही यह समान खरदी थी फिर भी ये चूल्हा सही हमारे को नहीं मिला पैसा भी ज़्यादा लिया और चूल्हा भी सही नहीं दिया इसलिए तो हमको यही यही बोलेंगे कि आप अच्छे से कोई चीज को समझ कर ऐसे फालतू का पैसे न फेकें एस आराम से सोच कर समझ कर उसके बाद कोई भी सामान खरीदें जिसमें कि आपकी बचत भी हो और